जों आरो मा होनबावनो जोंनि बे क'कराझार जिल्लायाव जेरै बायदि रांखान्थिनि प्र'ब्लेम जादों ना थांनाय बोसोराव जेनेबा बेफोर बायदि आवगोलनि बोसोराव जेनेबा बेफोर बायदि जायाखैमोन आरो दाथ' आरो मा होनबावनो क'कराझार ओनसोलाव बा जिल्लायाव जोबोद गाज्रि माबा जागासिनो आरो जेनेबा फैसा थाखा रांखावरि जेनेबा बिदिनो बायदिसिना खामानि मावनाय मा मावनायाव जेनेबा फैसा थाखा मोनै जेनेबा फैसा थाखा गारनानैब्लाबो फैसा थाखा मोनै जेनेबा बेफोर बायदि जानानै दङ आरो जेनेबा थाखा फैसा जेनेबा बेफोर बायदिनि खामानि मावनायफ्राबो जेनेबा फैसा थाखाखौनो मोनला नालाय जेनेबा आरो जेनेबा बे गिदिर गिदिर माबा खामानि मावग्राफ्राथ' जेनेबा मोननोसै जेनेबा मोनबाबो जेनेबा बिदिनो जेनेबा मानसिफ्राथ' बिदिनो माबानो थांला नालाय जेनेबा बिदिनो रां रुफा जेनेबा फैसा थाखानि थाखायनो बिदिनो बायदिसिना खर्सामत' बेबायदिनो बायदिसिना ओंखारला बायनाय जाबाय आरो जेनेबा बिदिनो मिन्थिला सोर जेनेबा मा खालामो मा मायो बेफोरखौथ' रावबो जेबो मिथिंआव थांला नालाय बेफोरबायदि रां खान्थियारिनि थाखायनो जेनेबा गाज्रि हाबा आरो जेनेबा गाज्रि आखु मावनाय बेफोर बायदि खामानियाबो जेनेबा ओंखारगासिनो दङ क'कराझार जिल्लायाव जेनेबा बुंनो थाङोबा जेनेबा जोबोद गाज्रि माबा जानानै दङ आरो बे क'कराझार जिल्लायाव रांखान्थि एबा बायदिसिना थाखा फैसा खामायनायनि थाखायनो जेबो रैखा राहा लामायानो गैला आरो जेनेबा बेफोरखौथ' जों जेबो बा आं बुंनो जेबो जेनेबा बायखो गैया जेनेबा जेबो मिन्थिया नालाय बुंनोबो रोङा जेनेबा बुंफेरनोबो मोननाय जाया नालाय आं आरो मा होननो रोंबावनो जेनेबा